कठीण परिस्थिती सांबाळप हें सगळ्यांत गरजेचें आमी सगळेंच काम करतात पूण एक एकदां अशें जाता की आमच्या बरोबरचे जे आमचे कलिग्स आसात किंवां आमचे बरोबरचे तांचें आमच्या कडेन पटना आनी आमचो विरोध जाता एक एकदां आमचें तें कामाचेर विरोध येता तेन्ना खूब कठीण परिस्थिती जाता तेन्ना हाताळप आनीक अश्यो ज्यो गोश्टीं आसा त्यो आमच्या हाताच्या भायर वतात तर सगळ्यांत बॅस्ट म्हणजे एका कानांत आयकुवप आनी एका कानांत सोडून दिवप आमी समज खरेंच आसा न्ही जाल्यार आमकां बाकिच्यो कोण कितें उलयता हाचो फरक पडपा जायना आमी मनाक सगळे लावन घेतात पूण खरें तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार म्हाका अशें दिसता की खंयचीय गोश्ट आमी एक ताका एक मनीसपण कशें म्हणून म्हणजे एक आमी आतां खंयची गजाल चित्तां तेन्ना कठीण खंयची परिस्थिती आमचे कडेन आयली आनी आमी ताजेर राग राग केलो जाल्यार ती हातांतल्यान गोश्ट वता पूण त्या गोश्टीचो आमी सादें सोंपेंपणान थंड मनान समज आमी ताजेर उपाय सोदलो जाल्यार तीं परिस्थिती आमी बरें तरेन हाताळपाक शकतात आनी आमी तशींच करून सगळें हाताळतात अशें म्हाका दिसता